پہلے لوگ اکٹھا اکٹھا تفریح جا تفریح کو نکل کر صبح گھومنے پھرنے لگتے تھے جیسے کہ اب جیسےکہ ریڈیو آیا تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر سننے لگے اس کے بعد ٹی وی آئی ٹی وی آنے کی وجہ سے سب ایک ساتھ اسے دیکھنے لگے اس کے اوپر کے پروگرام نیوز تو زیادہ تر لوگ جو ہے تفریح سے پرہیز کرنے لگے کیونکہ گھر ہی میں انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ ہو رہا ہے گھر میں ہی مزہ آ رہا ہے نئے نئے پروگرامس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ہی گھومنا بہت کم کر دیے ہیں گھر میں ہی زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں